आं गोवेकर पेपरवालो न्ही हां हांव सिमा बनकर उलयता खोर्ली म्हापसा रावतां हय हय हांवें गोमंतक आनी तरूण भारत हे दोन पेपर लायल्ले आसा हा हा म्हाका गोमंतक पेपर जाय आसता आनी म्हज्या मामाक तरूण भारत पूण जो छोटू येता न्ही तो गोमंतकाच्या जाग्यार लोकमत दिता ना ना आतां म्हज्या घरान आसा आ

ओके ओके ना खुबशे फावटी अशें जालें की गोमंतकाच्या जाग्यार लोकमत आयलो आनी आमकां प्रोबलेम जाता आमच्यो सगल्यो निव्ज गोमंतकाचेर येवपाची आसता त्यो म्हाका पळोवपाच्यो आसता ओके ओके अजून एक म्हाका हा अजून एक कम्प्लेन सांगपाची आसा आमकां आमी पेपर मागला सकाळीं सातांक जाणा न्ही तुमी पण पेपर पावता अकरांक साडे अकरांक अकरांक साडे अकरांक पेपर घेवन आमी कितें करूं सांगात वया पळोवया गोवेकर अशें कशें चलतलें

ओके ना अशेंच करा कारण की कितें जाता जाणा आमी कामांक वचपाची सातांक पेपर आयलो की आट साडे आट पर्यंत पेपर बीन वाचून मागीर घरांतलीं सगलीं कामाक वयता न्ही हा

ओके

ओके आनी या

ओके चलता चलता आनी एक म्हाका सजेशन सांगपाक जाय की पावसाच्या दिसांनी पावसाच्या दिसांनी आतां पेपर भिजतले न्ही मातशे तुमकां एक दोन फावटी म्हाका भिजलले पेपरूय मेळ्ळे सो मातशें कितें तरी प्लास्टिकान कवर करून धाडपाचो प्रयत्न करात ओके

हय बरें ओके हय हय हय ओके

बरें बरें थँक्यू हा ओके थँक्यू थँ बरें